नमस्ते हां जी केह्दे बिच्च कोई निं कोई निं इस बेल्लै कॉलेज़ दे फंड बिच थोह्ड़ी प्रॉब्लम चला करदी ऐ तुस टेंशन निं लैओ एह् जल्दी जल्दी कम्म ठीक होई जाह्गा